हाँ हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर नृत्य होता है वहाँ उस दिन नृत्य होना बहुत ही ज़्यादा जरुरी होता है परन्तु इस इन दोनों दिनों में हम वहाँ पर सरस्वती माता और सांस्कृतिक गानों पर ही नृत्य करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे नृत्य करते हैं हमें बहुत आनंद आता है नृत्य करने में सच में बहुत सुकून व मिलता है हमें नृत्य करने में